ہیلو

اوکے لیکن ہمارے پاس اور بھی اچھی اچھی کمپنیوں کے فریز ہیں جیسے ایل جی سیمسنگ آپ اُن کمپنیوں کے بھی لے سکتے ہو ہمارے پاس بھی ڈبل ہمارے پاس بھی ڈبل ڈور کے فریج ہیں فریج چار کے ہیں اور اُن کی سیفٹی بہت اچھی ہے کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور پرنٹنگ بھی بہت اچھا ہے اور کلر بھی بہت اچھا ہے ہاں ہمارے یہاں پر جو تھری اسٹار والا ہے وہ بیس ہزار کا ہے اور جو فور اسٹار والا ہے وہ ٹوینٹی پچیس ہزار کا ہے لیکن ہمارے پاس جو ہیں وہ بہت اچھی اچھی کمپنی کے ہیں ہمارے پاس آپ کو کلر بھی مِل جائے گا آپ کوئی سے بھی کلر کا لے سکتے ہو اُس کے اوپر پینٹنگ بہت اچھا مِل سکتا ہے اور آپ کو جیسا فریج چاہیے ہم ویسا بنا کے بنوا کے دیتے ہیں آپ کو ڈبل ڈور کی ہی فریج مِلے گا وہ بھی بہت اچھی کوالٹی میں اسپیس بھی بہت ہوگی اُس میں آپ کی

جو ہمارے پاس فریج ہے ایسا ہمارے ہمارے جو فریج ہیں ہمارے جو فریج کی کمپنیاں ہیں جو ہمارے فریج ہیں وہ بھی انوائیٹر پہ چل سکتے ہیں اُن کی بھی کولنگ بہت اچھی ہے آپ پوری رات رکھو گے تو ایک پوری رات میں کیا آدھی رات میں بھی وہ برف بنا کے آپ کو دے سکتی ہے ہمارے پاس ورلپول کا جو ہے وہ اُنیس ہزار کا ہے لیکن ہم آپ کو اور بھی اچھی اچھی فریج دے سکتے ہیں اچھی کمپنیوں کے ہم آپ کو تھری اسٹار کے دے رہے ہیں فور اسٹار کا دے رہے ہیں آپ ہماری شاپ پہ صُبح دس بجے سے لے کے شام کے آٹھ بجے تک آ سکتے ہو ہمارے یہاں پر بہت ہی اچھی اچھی کوالٹی کے ملتے ہیں آپ ضرور آئیے اوکے تھینک یو